जी कल रेस्टोरें जी सर हमको एक लंच ऑर्डर करना था जी सर फ़ैमिली के लिए हाँ जी सर हमको चाहिए दो प्लेट राइस देन हमको चाहिए दो कड़ाई पनीर जी सर दस नान जी सर विथ बटर और हमको चाहिए मिक्स वेज एक प्लेट जी कर दो प्लेट दाल फ्राई और सर बच्चों के लिए अपने यहाँ क्या अच्छा मिल जाएगा हाँ जी सर एक फ्राइड राइस और मंचूरियन जी सर हाँ जी सर हमारा पता लिखिए बागर चौक नागोरी गेट मकान नंबर चौआलिस जी सर हमें खाना समय पर मिल जाएगा जी सर धन्यवाद